हम मतलब रेस्टूरेंट स्विगीसँ बिरियानी ऑर्डर केलहुँ जेकि बहुत ही खराब देलक बहुत बासी खाना देलक पूरा महकि रहल यऽ ओ खायसँ हमर तबियत खराब भए गेल हम रेस्टूरेंटमे फोन केलहुँ आओर कहलहुँ कि डिलेवरी पार्टनर जे खाना लएकऽ आयल रहय न ओ बहुत ही खराब खाना देलक रऽ